हमरा सबके सरकार जइसेकि बर बीमारी किछु हो जाइ छै तऽ मतलब कि जइसेकि हाल फिलहालमे हमरा सबके लॉकडाउन हो गेल रहलै तऽ होइ छै बीमारीके बात जे बतेबे रहले हइ कि टी वी के द्वारा जइसेकि प्रचार प्रसार करै छी कि अइसे अइसे अइसे नहि करू नहितऽ अहाँ सबके एना हो जाएत ई हो जाएत कोरोना अइसे भऽ जाएत तऽ अहाँसबके इहे हइ कि एकदम साफ सुथरासँ रहै लागी जइसेकि कोरोनाकाल आ गेल रहली हमरा सबके जे लॉकडाउनमे हो गेल रहली कोरोनाकाल तऽ जे सरकार द्वारा हमरा सबके मतलब कि जागरूकता करले टी वी द्वारा कि अइसे अइसे नहि करैसँ अइसे अइसे नहि करू चाहे अइसे अइसे सब कोइ रहू से तब अहाँ सबके थोड़ा ई बीमारीसँ दूर रहब अहाँसब जे दूर रहब तऽ एहि सबसँ अहीँसबके फायदा रहत तऽ एहिसबके बारेमे सरकार टी वी द्वारा सब हमरासबके पूरा भारतवर्षके लोकसबके जागरूकता करले टी वी द्वारा ही आओर ई तऽ सबके तऽ पते रहलै कि कोरोना केहन हइ कि एक दोसरेके आदमीके छुएसँ मतलब हो जाइ छै कोरोना त ओहि दुआरे सरकार जे छै कि घरे घरे तऽ नहि जाके बतेलै सबके अपना टी वी पर ही बतेलै आओर जबसे कि बीमारी होले रहै तऽ सबके तऽ अथी भी दे रहले वैक्सीन भी देलै कि एहिसँ ठीक हो जाएत अहाँ सबके तऽ जागरूकता हमरा सबके सरकार अच्छा करिलै ई जे हइ एकदम टी वी पर देखेलए जागरूकता करिलै हमसब अपनासँ एकदम अथी हो गेली मतलब सतर्क हो गेली ठीक लगलै हमरा सबके तऽ हमसब हमरा सबके नहि होलै ईसब किछु नहि हमरा सबके जागरूकता करिलै बहुत अच्छा लागलै सरकार द्वारा